नमस्ते नमस्ते क्या आपको किस चीज़ का दूध चाहिए गाय का दूध चाहिए कि भैंस का गाय में भी जो है साहीवाल का होता है और इसका जो है ज जर्सी का होता है जर्सी का क्या आँ नहीं नहीं आपको जैसे पनीर बनवाना है या जो है खोआ बनवाना है नहीं तो खोआ खोआ के खोआ के लिए आपको जो है भैंस का दूध ठीक पड़ेगा खोआ के लिए आप भैंस का दूध ले लें और क्या के लिए चाय के लिए या पनीर के लिए और कॉफ़ी के लिए जो है उसका गाय गइया का दूध ले लीजिए

हाँ तो आपको मिल जाएगा आप आएँ हैं आ जो एक बार हमारी डेयरी पर और उसको जो है देख लें कि नज़दीक है तो ठीक है नहीं ठीक है और उसके हिसाब से फिर जो है हम आपको फिर आपको तारीख़ हाँ भैंस का जो है साठ रुपये लीटर है और गाय का जो है पैंतालीस मिलेगा जो है पैंतालीस जर्सी का मिलेगा पैंतालीस और पचास जो है साहीवल का हाँ हाँ चलिए उसी में कुछ डिस्काउंट हो जाएगा आपको लेकिन इसमें देख रहे ना कि चारा कितना महँगा है पशु आहार कितना महँगा हो गया है दाना खरी चून्नी भी कितनी महँगा हो गया है और गर्मी देख रहें इस तरह की जो है जो गइया जो है पाँच लीटर दूध देने वाली थी तीन लीटर दूध दे रही है जो भैंस चार लीटर दूध दे रही थी वह दो लीटर ढाई लीटर दे रही है तो भाई सब दिक़्क़त स परेशानी ना है लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए आपको कुछ डि कुछ डिस्काउंट कर दिया जाएगा

आपको पाँच रुपये जो है एक दम भैंस में डिस्काउंट हो जाएगा हाँ पाँच रुपये मतलब आपको पचपन रुपये में मिल जाएगा और गाय का जो है आपको क़रीब पैंतालीस रुपये में मिल जाएगा हाँ ठीक है आप आ करके जो है डेट नोट करवाबें हो जाएगा आपका ठीक ठीक हाँ ठीक